हमरा सबके जैसे ई पता ही छै कि शहरके जे भी होस्पिटल रहैत छै स्वास्थय केंद्र स्वास्थय घर जे भी रहैत छै ओ गाँवके तुलना बहुत अच्छा ही रहैत छै ओजए बहुत सारा अलग अलग फैसलिटीज सुबिधा सुख सुबिधा पहुँचाएल जाइत छै कोइ भी एमेरजेंसी हय तुरंत काम के लिए भी जा सकैत छै लोग वहाँ पे बहुत तरहके सुबिधा वहाँ पहुँचाएल जाइत छै की डॉक्टर हमेशा रहय छै नर्स हमेशा रहैत छै मरीजके देखभाल करै लऽ लेकिन गाँवमे अइसन छै लेकिन सही ढङ्ग से नहि छै काहेकि यहाँ पर स्वास्थयके स्वास्थयके देल जाइत छै सेबा लेकिन हर तरहके नहि देल जाइत छै जैसेकि कभी कभी तुरंतके लिए सुख सुबिधाके लिए डॉक्टर नहि मिल पाबैत छै कभी कभी जेकरा से मरीज मतलब तबियत सही नहि हो पाबैत छै जल्दी या फिर यहाँ पर ओतना सही से मेंटेन कयल अथी नहि छै सुबि स्वास्थय घर नहि छै जेकरा कारण मरीजके दौड़ै पड़ैत छै गाँवके मरीजके दौड़ै पड़ैत छै शहर जेकि कभी कभी देर भी हो जाइत छै जेकरा कारण मरीजके जान या फेर किछु सही से नहि हो पाबैत छै इलाज जेकि सही नहि छै यहाँ पर काहेकि डॉक्टर नहि रहैत छै कभी कभी कभी नर्स नहि रहैत छै कभी फेर दबाइके नहि सुबिधा सही से छै कभी कभी हो जाइत छै छोट मोट बीमारीके लिए छोट मोट दिक्कतके लिए डॉक्टर करिए दै छै जैसे सर्दी खाँसी ईसबके लिए डॉक्टर उपलब्ध रहैत छै ईसब करि दै छै छोट मोट दबाइके लिए लेकिन अगर केकरो ओएह बड़ा बीमारी हो जाइत छै तऽ ओकर सुबिधा सही से नहि देल तेकर चलते मरीजके भागै पड़ैत छै शहरके तरफ गाँव की खरचा भी जादे लगैत छै मरीजके आओर टाइम भी लगैत छै अथी करै लऽ ओहि लऽ ईसब दिक्कत तऽ छेबे करे लेकिन गाँवमे छोट मोटके लिए हो जाइत छै जैसेकि बुखारे लागि गेलै या किछु भी ओकरा छोट मोट बुखार लागि गेलै लेकिन अगर जो मानि लिअ केकरो तुरंत साँप काटि लेलकै ओकरा तुरंत जाइके चाही डॉक्टरके पास अब यहाँ ओ नहि हो पाबैत छै टाइम लागि जाइत छै कभी कभी चलिओ जाइत छै जान आदमीके लेकिन अगर जो केओ गेलथि तऽ ओहिठाम फिर खर्चा भी जादा लागि जाइत छै शहरके तरफ ईसब दिक्कत तऽ छेबे करै गाँवमे गाँव कऽ अधिकतर लोग अब ओएह चाहैत छै काहेकि हियाँ गाँवमे अथी होस्पिटल छै स्वास्थय तऽ ओहि लऽ गाँवके लोग जाइत छै शहरेके तरफ शहरेके तरफ जाइत छै किआकि वहाँ जादा सुख सुबिधा छै डॉक्टर अच्छा छै दबाइ जल्दी मिल जाइत छै दबाइ असर करैत छै सही से इलाज करैत छथिन डॉक्टर जैसे मरीज होइ सकय छै अच्छा से बइच जाइ ओकर स्वास्थय सही होइ जाइ लेकिन गाँवमे ईसब डर रहैत छै कि स्वास्थय सही होयते कि नहि होयतै कही गलत दबाइ दै देतै या फिर मतलब डॉक्टरो ओतेक सही नहि होइत छै कभी कभी डॉक्टरे नहि होइत छै ईसब दिक्कत होइत छै गाँवमे